हाँ बिल्कुल अगर मुझे तस्वीरों के जरिए भारत को दिखाने का मौका मिला तो मैं भारत में ऐसी जगहों में जाकर फोटो खिंचवाउंगी जहाँ पर प्राकृतिक से जुड़े हुए सौंदर्यीकरण हो या धार्मिक स्थान हो मंदिर हो और वहाँ पर जो आस पास बगीचे बनाए जाते हैं वहाँ की व्यवस्था साफ सफाई वाली यह सब किस प्रकार से किया जाता है ये सब तस्वीरों से मैं लोगों को अवगत करा सकती हूँ